आम तौर पर अगर देखा जाए तो जो भोजन होता है वो सुबह सुबह के समय पर हमको भारी खाना खाना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो ख़ुद के व्यवसाय या फ़िर कुछ भी कुछ जो वो काम करता है तो वो उस पर जाता है तो उसको शक्ति की वो होती है ज़रूरत होती है तो इसीलिए जो भी अपन सुबह खाना खाते हैं वो बहुत ज़्यादा शक्ति देने वाला होना चाहिए इसी तरह जो मैं अगर खाना पकाता हूँ तो सुबह सुबह ऐसा खाना पकाता हूँ जो कि प्रोटीन रिच हो ताकि जो आदमी है उसमें पूरे दिन भर काम करने की शक्ति रहे और उसका पेट भरा हुआ रहे ताकि वह ख़ुद का जो कार्य हो ख़ुद की लगन से कर सके रात को अगर देखा जाए तो खाना इसी प्रकार पकाना चाहिए जो वह है जिसका पाचन आराम से जो वो ख़ुद का पाचन को आराम से पचा सकें एक तरीके से तो उसी तरह शाम को अगर हल्का खाना देखा जाए तो राजमा चावल हो गया या फिर ऐसी सब्ज़ियाँ होती हैं जो कि सही से पच जाती है तो उनका अपने को सेवन करना चाहिए